پچیس پانچ ہزار پانچ سو بیس دس ہزار دو سو نوے ایک لاکھ پچپن ہزار پانچ سو ننانوے پانچ لاکھ نوے ہزار